जय झूलेलाल मां महाबलेश्वर पासे घुमणु वेई हुअसि उते हिल स्टेशन इए ॾाढो सुठे नमूने ॾिठासीं हुन पासे सन राइस सन्स सन राइज़ सन सेट ॾाढा सुठे नमूने ॾिसण ईंदा आहिनि उते घणेई ॿियो बि कुझु घुमण जो आहे सन राइज़ थींदो आहे तेॾीं महिल सुबुह सुबुह जो हेॾी हेॾी थधिकार सुठो बढ़िया लॻंदो आहे ॾिसण में दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे ऑरेंज ऑरेंज सुर्य ॾिसण ईंदो आहे ॾिसी करे दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे आहे ॾिसंदे ॾिसंदे सुर्य हिकदमि मस्तु चंडु वांगुरू ॾिसणु ईंदो आहे तंहिं खां पोइ जॾहिं सन राइज़ थींदो आहे जंहिं महिल सन सेट थींदो आहे तेॾी महिल बि इअं चंडु वांगुरू सुठो मस्तु ॾिसणु ईंदो आहे ॾिसी करे दिलि ख़ुशि थी वेंदो आहे ऐं ॾाढो सुठे नमूने ॿियो ॿिए पासे बि असां घणेई पासे विया आहियूं उते बि गांवनि में बि सन सेट असां सुठे नमूने ॾिसंदा आहियूं गांवनि में बि कंहिं खेतर में वेंदा आहियूं त हुते सुठे नमूने ॾिसणु ईंदो आहे ऐं ॿियो वरी जेॾी महिल उतां निकिरंदा आहियूं गांव मां तॾहिं बि सन सेट ॾाढो सुठे नमूने ॾिसण ईंदव महिरबानी शुक्रिया